जोंनि नखराव बिदिनो आबै आबौनि देखायखानाय बा गोदो बायनानै देखायखानाय बेखौ जोङो नुनानै मोन्थिनानै दं जेरै जोङो जिरा मस्ला गुरमुलिस मस्ला हाइजें सामब्राम गुफुर बा बिदिनो सथ' इलाइसि बर' इलाइसि बेफोरखौनो जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोयो बिदिनो मस्ला बिदिनो मानानै ना बेदराव होयो बा ओंख्रियाव होयो बिदिजोंनो जायो जोङो जोङो बेखौनो मानियो आबै आबौआ गोदोनिफ्राइनो बेखौनो बायनानै जादों बा जोंनो देखायलांखादों होनानै जों बेखौनो मस्ला होन्नानै लायो आरो बिनि अनगायैबो दंबावो जोंनि गामियारिनि जेरै गंगार दुनदिया जेरै फुदिना जेरै दुनदिया जेरै हाइजें बिलाइ थिग बे बायदिनो जोङो बेखौनो मस्ला सान्नानै जोङो बिदिनो ओंखाम माबा ओंख्रियाव होनानै जायो आरो बेनो जोंनि आबै आबौनि देखायलांखानाय मस्ला होन्नानै जों सान्नानै लायो